हा मां टी वी ते समाचार ऐं वाद विवाद ॾिठो आहे समाचारु त मां हमेशह ॿुधंदी रहंदी आहियां पर वाद विवाद मूंखे घटि समुझ में ईंदो आहे छोकी हुन में चिलाईंदा घणो आहिनि ऐं पाण में हिक ॿिए जो केर ॿुधंदा कान्हनि रुॻो रड़ियूं वाका हलंदा रहंदा आहिनि इनकरे मूंखे इहो वाद विवाद विचु घटि वणंदो आहे बाक़ी समाचारु मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि मां ॾींहं में ॿ टे दफ़ा समाचारु ॿुधंदी रहंदी आहियां ऐं हिन में जेके आहिनि एंकरनि जा नाला हिकु संकेत उपाध्याय अंजना ओम कश्यप ऐं निगमा इहा जेके आहिनि एंकरनि जा नाला मूंखे यादि आहिनि